आमचो गांव तिवऱ्या तिवऱ्या हो सुंदरसो ल्हानसो आमचो हो माणकुलो गांव कितल्याश्याच तरांनी सद्द्यां सजूंक सुरवात जाल्या सगल्यान पयली म्हळ्यार हांगासल्लें हवामान खूब बरें खूब बरें चड दमटय न्ही चड गरमय न्ही जशें जाय तशें सगल्यांक सोब सारकें हांगासल्लें हवामान रानवटी जनावरां म्हणचे जाल्यार हांगासर रानवटी जनावरां ना हा चुकून एक तुमकां खंयचेंय जिवाणें किंवां सानाचो सोरोप हांगा मेळूंक शकता ताजे वयर हांगासर कसलीच रानटीं जनावरां ना म्हणटकच वेवसाय पळोवंक गेलो जाल्यार हांव रेडिओ जॉकी ऑल इंडिया रेडिओचेर क्रॉन्ट्रेक्ट बेजिसाचेर हांव काम करतां आनी आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांच्यो सुद्दां चड कांय खाशेल्यो असो गरजो ना आमचें सादेसुदें घर तीग जाणांचें आमचें घर मम्मी पप्पा आनी हांव आनी आमच्यो खाशेल्यो अश्यो कांयच गरजो ना पोळोंक गेलीं जाल्यार आमचें घर ल्हान पूण आमचें ल्हान घरान सगल्यांन सुंदर म्हणटा ती आमच्या मम्मीन आमकां सांगिल्ली तिका जाय आशिल्ली रांदची कूड रांदच्या कुडीन सगल्या घरकान्नीक सगल्या अस्तुऱ्यांक ती आपली सुवात कशी दिसता आनी ती रांदची कूड सदांच तिका जाय तशी ती नटोवंक सोदता म्हणटकच रांदची कूड तिणे एकदम आपल्या सारकी जाय तशी एकदम सुंदर केल्या आनी तशें पळोवंक गेले जाल्यार हांगासर वास्तू पुजेची सुवात सुद्दां एकदम सुंदर तरेन सजोवंक मेळटा आमच्या गांवान तर आमच्या गांवांतल्या अर्द्या भागान देवळांच देवळां म्हणटकच तुमकां जर पुजा करची आसत किंवां खंयच्याय देवाक पांय पडूंक वचचें आसत तर मुजरत वयचें आमच्या गांवांन अशें कांयच ना जंय तुमकां मेळूंक शकना पयलें म्हळ्यार हांगासर फार्मासी जाल्ली आसा ल्हान गांवांनी चडश्यो फार्मासी आसना धाकटें मॉल सुद्दां उगडलां म्हणजे जर तुमकां ल्हानश्यो गजाली घेवपाक जाय किंवां फार्मासीन वचपाक जाय तुमकां तुमच्यो बेजीक मुळाव्यो गरजो हांगासर घेवपाक जाय जाल्यार सगल्यो गजाली सगले स्टोर हांगा उपलब्ध आसा असो आमचो हो ल्हानसो गांव आमच्या गांवांन पयलीं फक्त नळ्यांचें घरां दिसतालीं पूण आतां गांव जसो जसो शारीकरणाच्या मुखार वता शारीकरणान ताचें परिवर्तन जाता हांगासर सुंदर अश्यो बिल्डिंगो तयार जाल्यात टायल्साची स्लॅबाचीं घरां तयार जाल्या आमचो हो माणकुलो गांव हळुहळू करून शारीकरणाच्या मुखार पावलां घेत आसा